नमस्ते मैम मेरी लड़की का एंगेजमेंट है मुझे गोल्ड रिंग और डायमंड रिंग बनवानी है तो कितने में बनेगी मुझे कम से कम रेंज में हाँ बिटिया की शादी तय है रिंग चाहिए जैसे जोधा की होता है ना वैसे रिंग जोधा रिंग चाहिए और तो मैम गोल्डेन एंगेजमेंट रिंग चाहिए हाँ हाँ इंगेजमेंट रिंग चाहिए डाइमंड में भी बता दीजिए कितना रेंज पड़ेगा और गोल्ड में भी बता दीजिए कितना रेंज पड़ेगा कितना रेंज पड़ेगा रेंज कितना है बोलिए कितना पड़ेगा आपका चार्ज दम बढ़िया सा मैम देखिए होना चाहिए देखने में एकदम हल्का होना चाहिए और ताकि चार लोग देखें तो बोले हाँ रिंग तो रिंग है एकदम इतना अच्छा सा रिंग बनाइए गोल्डेन वाला अच्छा डायमंड मैम उसका रेंज नहीं बताई आप रेंज भी बताएँगी उसके हिसाब से तो हम बोलेंगे ना मैम बहुत महँगा लग रहा है कुछ थोड़ा कम बताइए थोड़ा कम रेंज में मैम हम बिटिया लड़की की शादी नहीं अगर हर चीज़ लेकर चलना रहेता है सब कुछ देखना पड़ता है देख दाख कर चलना रिंग ही नहीं लेना है मैम देखिए डिस्काउंट में देंगी तो बैग गहना आपके यहाँ से आएगा ज़्यादा मुझे महँगा देंगी तो फिर गहना कैंसिल हो जाएगा फिर शादी वाला मैम गोल्ड में यह रिंग जो पड़ेगा वह कितने में पड़ेगा कितने रेंज में आएगा बहुत महँगा आप दे रही हैं बहुत ज़्यादा आप ठग रही हैं हाँ यह तो बात समझ में आ रही इतना महँगा आज कल कैसे चलने लगा गहना का दाम घटा था ना तो फिर इतना महँगा कैसे हो गया

ठीक नमस्ते